अगर अ'ऊं तुसें ई अपने उधमपुर जिले बारै च सनांऽ ते इ'त्थें रोड बी ऐ ते रेलवे बी हैन ते एयरपोर्ट बी ऐ ते उधमपुर तक्कर गै रेलां औंदियां न साढ़े इ'त्थें उधमपुर जिले च बस ते बाकी बाकी अगर इ'त्थें इमरजेंसी साढ़े ग्रांऽ च जेह्की ऐ रेल निं औंदी ऐ ते अगर इ'त्थें जेह्के जहाज बगैरा न ओह् बी निं औंदे न उधमपुर तक्कर गै औंदे न उ'त्थें एयरपोर्ट तक्कर ज जम्मू दा उधमपुर उधमपुर तक्कर आई दे पर उधमपुर ते साढ़ा ग्रांऽ च निं औंदे न आं कि अगर जादा कुछ इमरजेंसी होऐ तां आई दे इक बारी साढ़े इ'त्थें अस्ताल लोक बीमार होई दे हे बड़ी जरूरी जरूरत ही तां उधमपुर दा जहाज आई गेआ साढ़े इ'त्थें अ साढ़े इ'त्थें ग्रांऽ च पर इ'त्थें जगह् नेईं ही बड़ी मुश्कल कन्नै इ'त्थें इ'नें जगह् तुप्पियै ते उ'त्थें इ'नें थ'ल्ले जहाज आंदा हा ते भी उ'त्थें छुड़ेआ ते भी साढ़े इ'त्थें थ'ल्ले ई डॉक्टर आए हे जेह्के साढ़े इ'त्थें मतलब सिर्फ बस्सां औंदियां ते नि'क्के नि'क्के ऑटो औंदे ते रिक्शें औंदे बस होर इ'त्थें जहाज बगैरा रेल बगैरा नेईं आई सकदे साढ़े इत्त साढ़े इ'त्थें कोह् नाला ऐ बाकी तुसें अ'ऊं अपने अगर कोह् नाला ग्रांऽ दे बारै च सनांऽ ते इ'त्थें बस्सां औंदियां मैटाडोरां औंदियां ते रिक्शे बगैरा बी औंदे न नि'क्के नि'क्के ते साढ़े बस्सां इ'त्थें बड्डलै औंदियां दो दो दपैह्री औंदियां ते दो शामीं लै औंंदियां ते अगर तुसें अ'ऊं अगर आम लोकें ई गल्ल सनांऽ तां आम लोक साढ़े इ'त्थें पैदल बी जंदे होर नि'क्के नि'क्के रिक्शे ई जंदे म अगर जेह्के थोह्ड़े गरीब बगैरा होंदे ते ओह् रिक्शा च जंदे ते अगर इ'त्थां साढ़ा इ'त्थां रामनगरै ई जाना होऐ कुसै ते ओह् मैटाडोरै पर जंदे मैटाडोर लग्गी दी इ'त्थां रामनगर तक ते इ'त्थां मैटाडोरा ई जंदे ओह् किश लोक जेह्के थोह्ड़े जादै थोह्ड़े गरीब न ते ओह् रिक्शा उप्पर जंदे जां ओह् किश पैदल बी जंदे ओड़ी इ'त्थां ते इ'त्थां अस कुदै रामनगर जाना होऐ कुसै ते ओह्बी इ'त्थां पैदल जाई सकदे न ते बाकी इ'त्थें तुसें ई अ'ऊं सनांऽ अपने कोह् नाला बारै च ते इ'त्थें बस्सां लग्गी दियां न पर साढ़े इ'त्थें रोड छोड कोई इ'न्ना अच्छा निं ऐ पर हून साढ़े इ'त्थें लुक पेई दी ऐ रोड दे पैह्लें इ'न्ना शैल नेईं हा ते हून शैल होई दा हून इ'त्थें शैल बस्सां चलदियां जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जंदियां शैल राम कन्नै राम कन्नै आई जंदियां ते बाकी तुसें ई अ'ऊं अगर गड्डियें बारै ई सनांऽ तां साढ़े गड्डियां छड्डियां इ'त्थें ठीक औंदियां मतलब ते उधमपुर उधमपुर दे बारै च सनांऽ ते लोकें अगर इ'त्थां साढ़ेआ उधमपुर जाना होऐ तां अगर कोई इमरजेंसी इ'त्थें बमार होई जा तां भी अगर कुसै जाना होऐ तां साढ़े इ'त्थें अ गड्डियां एबुलेंस बगैरा आई दी ते अस इ'त्थां एबुलेंस उप्पर बी जाई सकने ते बाकी इ'त्थें जहाज बगैरा इ'नें नेईं औंदे न बस